इसलै अगर फर्ज़ करो अज्ज धुप्प ऐ ते शामी ठंड बी होई सकदी एह् मौसम जेह्का ऐ करवट कुसै बेलै बी लेई सकदा ऐ मौसम दी बजह नै असें अगर फर्ज़ करो असें फसल इसलै लानी मौसम जेह्ड़ा पिच्छै जेही बारशां नेईं हीं होइयां ओह् दी बजह नै अस पंदरां दिन लेट होई गे पंदरां दिन लेट होई गे ते असें गी दिक्कत एह् औंदी ऐ होई सकदा ऐ कल्ल बारिश होऐ नेईं होऐ जेह्की फसल ही साढ़ी तुफान बी आई सकदा एह्दे च कोई बड़ी गल्ल नेईं ऐ कि तुफान नीं आई सकदा अगर असें कोई फसल लाई दी ऐ ओह् असें गी कोई पता नेईं कि ओसदा नुकसान कुसलै होनां जां फायदा होना एह् मौसम पर ड़िपैंड़ ऐ मौसम कुसलै बी चेंज होई सकदा ते जेह्ड़ी साढ़ी फसल ऐ ओह फर्ज़ करो इसलै मार्च अप्रैल मेईं म्हीना अस फसल लान्ने आं एह्दा कोई टाईम पिरियड होंदा फसल लाने दा इस बारी गै जेह्की साढ़ी पसल ऐ ओह् प्रंद्राह् बी दिन लेट होई एह्बी मौसम बी बजह कन्नै होर मौसम अगर खराब होइया अग्गै तां असें बी ओह् नेट बगैरा दिक्खना पौंदा नेट उप्पर दिक्खियै गै साढ़ा मौसम जेह्ड़ा ऐ दिक्खियै ओह्दे बाद जेह्ड़ा साढ़ा पलैन जेह्का ऐ ओह्दी बजह नै अस चेंज करी सकनेआ आना जाना होऐ दिक्खना पौंदा कि अज्ज ट्रैवल करचै कि नेईं करचै मौसम दी बजाह् कन्नै मौसम ठीक होऐ तां जेह्ड़ा साड़ा रूटीन वर्क ओह्का जेह्का ऐ ओह् बी ठीक रौंह्ंदा ते नेईं ते फ्ही असें मौसम ही बजह कन्नै असें अपना जेह्का रूटीन वर्क बी चेंज करना पौंदा उस दी बजह कन्नै असें गी बड़ी सारी दिक्कतां औंदियां एह् मतलब साढ़ा इत्थूं दा मौसम जेह्का ऐसा ऐ कि हुन अगर अज्ज गर्मी ऐ दौं दिन गर्मी ऐ ते कल बारिश होग ते मौसम होर ठंड़ा होई जाना एह्दे कन्नै जेह्का साढ़ा एटमाॅसफेयर ऐ ओह्दे च बी फर्क पेई जंदा असें गी मौसम दी बजह कन्नै पर असें पर मौसम गी दिक्खियै हुन ते अगर असें दिक्खना पौंदा ते फ्ही अस नैट नुट बगैरा दिक्खियै ओह्दे बाद गै अस नेट पर दिक्खियै ते ओह्दे बाद गै अस कम्म बी अज कल अस नेट पर दिक्खियै भाई करने आं लोक सारे पुछदे कि कल बारिश ऐ कि नेईं जां जेह्का जनेहा मौसम ऐ इक दूए गी इयै पुच्छी पच्छिऐ भाई मौसम जेह्का ऐ ते तुफान दा कोई पता नीं ऐ किन्ना नुक्सान करना ऐ साढ़ी फसल फर्ज़ करो इसलै त्यार होई दी होऐ जिस बेल्लै बी त्यार होंदी उसलै फर्ज़ करो फसल कटोने आह्ली ऐ तो उसलै गै हवा चली ते पूरा तूफान जिसलै सारा जमीन गी साढ़ी जेह्की फसल ऐ पूरा नष्ट करी जंदा एह् मौसम उप्पर मतलब अस कदें बी स्हेई टाईम पर डिपैंड नीं रेही सकने एह् मौसम कुसलै बी साढ़ा साथ देई सकदा अस जिसलै बी फसल लान्ने आं लास्ट च लोक इ'यै आखदे कि महाराज हवा चलनी ते साढ़ै ऐन चलनी ओले चलने जे बी चलग ते साढ़ै मौसम फसल जेह्की खराब होई जानी ते लास्ट अस मतलव मौसम अगर दिक्खना होऐ ते उस्सी मौसम दिक्खीयै चलना होऐ तां

लेकिन अजकल नेट उप्पर बी बड़ा ऐ पैह्लैं चौह्बी घैण्टे पैह्लैं ते जांं इक दिन पैह्लै दौं दिन पैह्लैं बी पता लग्गी जंदा हफ्ता पंदरां दिन पैह्लैं बी अग्गै साढ़ै पंदरां दिन कनेहा रौह्ने आह्ला ते इस बजह नै असें अगर मौसम पर असें दिक्खना होऐ तां मौसम गी दिक्खियै गै साढ़ा पलैन इसलै उऐ बनी सकदा कि अस मौसम दिक्खियै गै कम्म करचै